जोंनि खाथियावनो तिनआलि बालाजान हस्पिताल दाख्लैसोबावैसो बावनो लोमजानानै फैदों बेखौ मिन्थिगौ आं हस्पितालखौ बे हस्पितालाव दाख्लैसो आं लोमजानानै मुलि लानानै थांदों आरोबाव सरकारि हस्पिताल बे हस्पितालाव आङो खम बेसेनै आंनि लोमजानाय बेरामखौ नो फाहामनो हादों बे खम बेसेनाव जानायनि थाखायनो मोजां मोनदों बे लोमजानायाथ' गानाया गाबाय आरो दाख्लैसो बावैसो सासे लोगोखौ लोमजानायजों फैफानानै बे हस्पितालावनो नेबाय थानांलायबाय बे हस्पितालाव बे हस्पितालाव अबेबा मुलिखौ मोनो अबेबा मुलिखौ मोना जेरै बाजारफोरनि माखासे जायगायाव बायनांगौ जायो ओमफ्राय जोंनि बालाजान खाथिनि हसस्पितालाव थांनानै माखासे गरिबफोरनि सुबुंफ्रा आराम फाहामथाय लानो हायो बे फाहामथायनि गेजेरजों आं नुनायाव बयहाबो बयहाबो मोजाङै मोजां बेमारफ्राबो हामदों बे बेमार हामनायाव जोंहा बेखौ खाथिनि हिसाबै बेयावनो फैनाय जायो बे सरकारि क'क्राझार जिल्लायावनो गोलैयो मबेबा समाव फाहामथाय जानाया गोबावानो जाबाय दा बेयावथ' थांनानै सामफ्रामबो मानसिफ्रा फाहामथाय लायो दा बे फाहामथायनि गेजेरजोंनो बयहाबो लोमजानाय साजानायाव मोजांआनो मोजां फाहामथाय लानानै लाबोगासिनो दं आरो बे दाख्लैसो सासे लोमजानानै बे फाहामसालियावनो फैनानै आंनि लोगो सासे लोगोआ ओ खिनाय जानानै खिनाय मुलि लांफैनानै हस्पितालाव सिलायन होलायनाय जानांदों मुलिखौ मोनलांगारा बिथाङा बे फाहामथायनि गेजरजों बेलेन्स होनायनि गेजेरजों मोजां मोजांनो जालांदों बेयाव बालागाव बालाजान हस्पितालाव